हँ हेलो हँ चाची बोलियै

कहू चाची हँ हँ हेलो कहियौ चाची

हमरा एहिठिमा हमरा एहिठिमा आलू यऽ परवल यऽ भिण्डी यऽ बैगन यऽ कटहल यऽ ई सब्जी सभ यऽ

आलू एखन अछि सोलह सए रुपिआ क्विण्टल अहाँ दश किलो लेबै तऽ अहाँकेँ सोलह रुपिआ पड़ि जायत अच्छा अहाँ क्विण्टलमे लेबै तऽ अहाँकेँ किछु सस्ता पड़ि जायत आओर हमरा आलू नीक छै तनिका हमर तैँ महङ्गा छै ओ क ओकरा सड़ल होयतै आ किछु हम सेहो सँ अहाँ किछु सस्ता कए देब तऽ बारह टका दए देब हुनकर साहेबके कहलियै हुनकर खराबो भऽ सकैत छै ने आलू खराब होयतै या दाग लागल होयतै पुरनका आलू होयतै हमर नबका आलू छियै कोन चीज परवल यऽ अखनि चालीस सए चारि हजार क्विण्टल नीक परवल यऽ अखनि देशी परवल हमरा एहिठिमा हँ नीक परवल यऽ हमरा एहिठिमा हँ सुविधा मिल जायत अहाँ एबै तबे ने हँ किआ नहि देबै अहाँ एबै तब ने अहाँ कस्टमर बनबै हमर तऽ हम सुविधा देबे ने करब हम जरूर सस्ता देब अहाँ आबियौ तऽ पहिले हँ आबियौ एक बेर अहाँकेँ सुविधा मिलत आन दोकान से सस्ता देब

प्याज भी यऽ अभी प्याज कमे यऽ कतेक लेबै प्याज अहाँ हँ भिंडियो यऽ भिंडी मिल जायत अहाँकेँ भिंडी सस्ता मिल जायत अहाँकेँ बीस टका किलो

हँ सजमनिओ यऽ सजमनि अहाँकेँ अखनि मिलत पन्द्रह सए टका कैरेट सस्ताके सस्ते छै अहाँ आबियौ तऽ एक बेर आन दोकान से बढ़िआँ छै हँ आबियौ तऽ एक बेर सब्जी नीक छै हँ आमो छै अभी अभी पाँच कैरेट आम होयतै अखनि चालीस टका आम किलो छै ठीक यऽ राखु